मडगांव केपें मळकर्ण्यां जांबावले रिवणां केेवणां पाजीफोंड पणजे म्हापशां बिचोले मयां सत्तरी सांगें काल्यां कुळ्यां सावड्ड्या कुडचड्यार दाभाळ धारबांदोडा उसगांव केरी पंचवाडी तिळामळ रावणफोण काणकोण कुंकळ्ळे